इस्कूल या कोई भी संस्थान इंडिको एक शौक के रूप में बनाने के लिए छोटे पर अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिया करता है जो गिफ्ट पाने के लिए बच्चे ड्राइंग या पेंटिंग बनाते हैं और वह एक अच्छी कलाकार बनकर आते हैं तो डाइंग एक अच्छी चीज़ है बाकी इस्कूल या संस्थान वाले तो छोटे बेख छोटी सी गिफ्ट्स या चॉकलेट्स का झासा देकर या बोलते थे कि एक आप अच्छी पेंटिंग बनाएँगे तो अच्छे आपको चॉकलेट्स देंगे या अच्छा गिफ्ट्स देंगे तो बच्चे उस चीज़ को लेकर के अपने स्कूल या संस्थान की यह बात को मान कर पेंटिंग करते थे और जब धीरे धीरे इंसान गिफ्ट्स के लालच में पेंटिंग करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर खुद एक जिज्ञासा जागने लगती है कि हम अच्छी पेंटिंग करेंगे या हम तुम्हें गिफ्ट्स के क्योंकि एक आदत बहुत अच्छी चीज़ होती है जैसे आप करते रहते हैं ना उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है और आदत पड़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आपके अंदर आदत पड़ जाएगी तो आप खुद पेंटिंग करना चाहेंगे उसमें किसी गिफ्ट या किसी के दबाव की ज़रुरत नहीं होती है इस्कूल या संस्थान की आप घर में भी बैठोगे तो आप ड्राइंग ही करोगे और पहले तो बस ड्राइंग सिखाने के लिए इस्कूल या संस्थान जो हमारे हुआ करते हैं तो वह लोग कोई पुरस्कार या कुछ चॉकलेट्स या टोफ्फीस देकर कहते हैं कि हाँ आप ऐसे करिए तो हम आपको टॉफ़ी देंगे या चॉकलेट देंगे या कुछ गिफ्ट्स देंगे बाकी जब यह धीरे धीरे कुछ महीने या कुछ साल बीतते हैं तो आपके अंदर एक खुद जिज्ञासा जागने लगती है कि मैं एक अच्छी पेंटिंग करें एक अच्छा सा चित्र बनाए अपने पेंसिल या पेन की मदद से एक अच्छा सा चित्र बनाकर उसमें अच्छे से कलर भरेंगे और अच्छा जो अच्छा देखिए तो इसके अंदर यही होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बड़े भी हो जाएंगे तब भी आपको चॉकलेट्स या गिफ्ट ही रहेगी लेकिन आपके अंदर जब वह आदत पड़ जाएगी आपके अंदर जब खुद अंदर तक जिज्ञासा होगी कि हम गिफ्ट्स या ओ चॉकलेट्स का मोह नहीं रहेगा आपको खुद आपका एक प्रोफेशनल हो जाएगा कि हाँ हम अच्छी सी ड्राइंग करें अच्छे से बनाए उसको अच्छे से पेंट करें जिससे हमारा मन खुस हो तो वह धीरे धीरे इस्कूल या संस्थान ऐसे ही कुछ गिफ्ट्स या पुरस्कार के बल पर आपको ड्राइंग सीखा देते हैं और आप जब धीरे धीरे ड्राइंग करने लगते हैं तो ड्राइंग एक अच्छी सी करते हैं आप तो जब आपकी वह आदत पड़ जाती है तो आप फ़िर उन चीज़ों को नहीं देखते हो कि हमको कुछ मिलेगा इसको क्योंकि आपके अंदर खुद एक शौक या जिज्ञासा होती है कि हम ड्राइंग बनाए हम पेंटिंग बनाए उसको अच्छे से पेन का इस्तेमाल करके अच्छी सी चित्र का चित्र को बनाए और चित्र के अंदर अच्छे अच्छे कलर भरकर उसको और उसमें निखार लेकर आए तो इस्कूल संस्थान में जो ड्राइंग के लिए जिज्ञासा जगाते हैं वह बच्चों को जब वह बच्चा छोटी क्लास में होता है जब बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं तो उस टाइम पर इस्कूल या संस्थान बच्चों को एक ड्राइंग की किताब या बुक्स आती हैं उनको भरने के लिए बोलते हैं उनको जब वह भरते हैं तो एक उनके अंदर जिज्ञासा होती कि हाँ टीचर मुझे शाबाशी देता है या हमने अच्छा किया तो हमको टीचर ऐसे बोला हम और अच्छा करेंगे तो टीचर और अच्छा बोलेगा हमारे लिए तो धीरे धीरे जिज्ञासा जगती है और जैसे धीरे धीरे जिज्ञासा जागने लगती तो हर इंसान के अंदर मन होने लगता कि हाँ हम बहुत अच्छा करेंगे तो टीचर हमको और सम्मानित करे तो इसलिए धीरे धीरे धीरे धीरे परफॉरमेंस अच्छी होती है और अभ्यास करते करते एक अच्छे पेंटिंग करने लगते हैं आप और पेंटिंग करने लगते हैं तो आपका एक शौक हो जाता है कि हम पेंटिंग करेंगे फ़िर आपको गिफ्ट्स या मनाने के लिए कोई इस्कूल या संस्थान की ज़रुरत नहीं होती है इस्कूल संस्थान सिर्फ छोटे बच्चो के लिए जब आप छोटे होते हैं तब एक कुछ रोज़गार या कुछ चॉकलेट्स की मदद से आपको ड्राइंग करने के लिए सिखाता है पहले बुक देता है अच्छे से शाबाशी देता है जब आप धीरे धीरे आपके अंदर खुद जिज्ञासा होने लगती है कि हम एक अच्छी ड्राइंग करें अच्छा चित्र बनाए तो आप खुद ही बनाते हैं चित्र उसमें फ़िर किसी इस्कूल ओ संस्थान को मनाने के लिए कोई भी कार्य करना ज़रुरत नहीं होती है वह आपके अंदर खुद एक शौक हो जाता है औ आप अच्छे से करने लगते हैं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस्कूल संस्थान बच्चों को आपकी जब उम्र छोटी होती है तब आपको सिखाते हैं और आगे चलकर आप खुद एक वह हो जाता है कि आपके शौक हो जाती है आप अच्छे ड्राइंग करते हैं तो स्कूल संस्थान पेंटिंग का शौक मनाने में सबसे अच्छा माना गया है